हमसब बच्चामे लुडो खेलय रहियइ ओइके बाद क्रिकेट खेले चलि जाइ रहियइ ओइसँ नहि होइ रहय फुटबॉल खेले चलि जाइयै धियेपुतामे कैरमबोर्ड खेले चलि जाइ रहियइ मोबाइलमे फ्री फायर खेले लागय छियै ओइसँ आँखि दर्द करय लागे हइ बहुते एहन गेम हइ जे मोबाइलमे खेलली आँखि दर्द करऽ लागल कतेक एहन भेल जे आँखिसँ सूझनाइ कम भऽ गेल कहलक मोबाइल चलबै छी तऽ देखाइए नहि देलक कहलक आँखि खराब भऽ गेलै मोबाइलोमे बहुत एहन गेम हइ लुडो हो गेलय कैरमबोर्ड हइ फ्री फायर हइ बहुत सारा गेम हइ खेलली हमसब गोली खेले चैल गेली हमसब ओइसँ नहि भेलय तऽ अट्ठागोटी खेले लगली तीन चारि धियापुता बैठि गेली खेले लागली गुल्ली डण्टा खेले चलि गेली ओइसँ नहि भेल तऽ नदीमे जाके डण्टा डण्टा खेले लागली धियेपुतामे मोबाइलवला गेममे तऽ आँखि खराब भइए जाइ छिकै हमहुँ काल्हिये भी लुडो खेले रही मोबाइलेमे हमरा किछु फरक पड़लै तऽ हम छोड़ि देलियै फिर भी मोबाइलमे लागले रहय छियै एहन कोनो बात नहि छिकै मोबाइल हम चलबैते रहै छियै फ्री फायर भी जादा खेलली भरि भरि दिन तऽ बुझियौ जे फ्री फायरे लागल रहली फेर तास खेले लगली मोबाइलेमे ताशो बढ़ियाँ गेम हइ ओहे खेले लागली तऽ ओहे खेले बैठली तऽ पता चलल एकाध दू घण्टा कटि गेल ओहेमे तऽ कैरमबोर्ड चालू कऽ लेली तऽ उहोमे ओइसँ नहि भेल तऽ मोबाइलेमे साँपवला गेम खेले लागली साँपोवला मे ई भेल ओहोमे डेढ़ दू घण्टा समय निकलि गेल आँखि पर फेर थोड़ा बहुत जोर पड़ल दू दू चारि चारि घण्टा मोबाइल चलेबय तऽ आँखिपर जोर तऽ पड़बे ने करतै हमरा सबके ताहि लएके आँखियोपर आँखिपर दिक्कत आबे लागै हय ओइसँ नहि भेल तऽ चलि गेली गाछीमे फुटबॉल खेले लागली फुटबॉलसँ नहि भेल तऽ ढोल पत्ता खेले लागली गाछेपर चहरिके हँ चार गो पॉँच गो आदमी मिल गेली धियापुता आओर खेलली ओइके हँ खेलली ओइसँ नहि भेल तऽ बकरिये लअ कऽ चलि गेली नदीमे जाकऽ बइठल रहली पोखरिमे हुएँपर बैठिके खेलैत रहली खेल कूद करैत रहली बकरी अपन चरि रहल हन हमसब अपन खेल रहली हँ शाम भेल तऽ हमसब अपन घर चलि अयली बाइन्ह देली दुरापर जाके